दऽ दौड़ला से मानसिक तत्व बहुत ही जादा अच्छा होबे छै काहेकि हमलोग हम हम दौड़ै छिऐ तऽ हमरा पता छै आओर दौड़ैसँ सभ चीज सही होबए छै हरेक चीज मतलब सुबहमे उठके दौड़ना फिर मूड एकदम फ्रेश हो जाइत छै आओर दऽ दौड़ै से बहुत तरह बहुत नीकसँ बेनीफिट होबे छै मतलब सभचीज से हरेक चीज से बेनिफिट शरीरके वेट भी कमैए सभ आओर मानसिक तो मतलब पूरा मूड फ्रेश होबे छै सोचै समझै सभ चीज करएके तरीका बहुत अलग होबे छै सभचीज सही होबे छै आओर दौड़ै से दौड़ैके बाद बहुत अराम बहुत अच्छा महसूस होबे छै बहुत ही जादा हम जैसे कि रूममे रहते रहते इन्सान कइसन होइ जाइ छै मतलब खाली ये करना खाना सोना पढ़ना बस आओर इन्सान कऽ दौड़ दौड़ै उड़ए से सभचीज सही रहै छै हरेक चीजमे मेन्टिनेन्स वगैरह मतलब खा हरेक चीज आओर इन्सानके तऽ दौड़ना भी चाही नहि दौड़ दौड़ै से जैसे कि इन्सान जादा फैट हो रहल छै तऽ दौड़ै से ओकर फैट भी कम हो जाइ छै बस आओर डेली ई करना चाहिए इन्सानके ई नहि कि एक दिन करलिऐ आओर एक दिन छोड़ि देली डेली दौड़ैके चाही आओर ई सभसँ जँ ई सभ ई सभसँ अच्छा ई भी होबे छै सो मतलब इन्सान बहुत इन्सानके बहुत अच्छा लागै छै बस आओर हम भी लोग दौड़ै छिऐ तऽ हमरो लोकके पता छै कि कैसे कैसे की करल जाइ छै बस इन्सानके दौड़ना भी चाही ओकरासँ अच्छा मूड फ्रेश भी होइ सभचीज होबे छै स्वास्थ भी सही रहै छै हरेक चीज सही रहै छै